उत्तर प्रदेश में जो हमारे यहाँ खेल विभाग खेल में डोपिंग या प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के डोपिंग में शामिल होने वाली मतलब जो दवाएँ होती प्रतिबंधित दवाएँ जो होती हैं उनको इस प्रकार से लेता है कि भाई कोई भी हमारे खिलाड़ी एथलीट हैं कोई भी बहुत ही जो है वह अपनी क्षमताओं को दवाओं के माध्यम से उसको बढ़ाने का वर्धन करने का प्रयत्न प्रयास न कर पाएँ जो भी उनका श्रम है या उनके जो स्किल है योग्यताएँ हैं वह उनके नेचुरल रहे एकदम प्राकृतिक तौर से उनका निखार हो और इसके लिए समय समय पर जाँच वगैरह चलाई जाती रहती है हमारे खेल विभाग के द्वारा और बाकी डोपिंग एजेंसी जो हमारी है राष्ट्रीय जो भारत की हमारे खेल विभाग की जो डोपिंग एजेंसी हैं अन्तर्राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी है उनसे जो है रेगुलर हम लोग फॉलो अप में बने रहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश का खेल विभाग तो समय समय पर वक्त पर जो है वह कुल मिला करके अपने मानकों को पूरा करवाने के लिए खिलाड़ियों को जो है वह जैस जैसी कोई भी प्रतिबंधित दवाई न लें जिससे उनके भविष्य पर कोई प्रतिबंध लगने के आसार हो ऐसी मुहिम चलाता रहता है और बहुत ही शक्ति के साथ हमारे उत्तर प्रदेश में खेल विभाग इसका पालन करता है और खिलाड़ी भी हमारे जागरूक है कि ऐसी नशे वाली दवाइयाँ लेने देने से वह बहुत बचते रहते हैं यह भी है